मां रेफ़्रिजरेटर तमामु घणो वॾो वरितो आहे त उहो जॻह ॾाढी वधीक थो सिराए पियो ऐं मां केॾी महिल इहो बि ॾिठो आहे त जेॾी महिल पावर हली थो वञे पियो त मुंहिंजे फ़लनि जे मथां ॾाढो पाणी थोरो जमा थी रहियो आहे पर थुल्हे लेखे ॾिठो वञे त मां प्रोड्कट मां ॾाढो घणी नाराज़ु ना आहियां